हैलो आटो आह्ले भैया बोला दे हैलो भैया थुआढ़े आटो बिच्च में गेई ही ते ओह् शायद मेरा पर्स ओह्दे बिच्च गिरी गेआ दिक्खेओ भला गिरे दा ऐ अस इद्धर केह् आखदे हीरानगर दा चढ़े हे ते उद्धर कठुआ तक गे हे ते दिक्खो हां भला मेरे पर्स बिच्च इक ओह् ही केह् आखदे मेरा आधार कार्ड होना इक पैन कार्ड होना दो चीज़ां गै हैन ते पैसे बी ऐ हे आ हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ा बड़ा धन्यबाद देई ओड़ेओ ते लौटाई ओड़ेओ ठीक ऐ